कक्राझार जिल्लानि जारिमिनारिनि सोमोन्दै बुङोब्ला जोङो गोदो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो बुहुद आन्दलन आरो बायदिसिना ओ खालायबोनानै फैयै फैयै फैनानै गोदो जेबो गैयामोन कक्राझार जिल्लायाव आरो दोनै दोनैनि दिनाव जोबोद मोजां जाबाय कक्राझार जिल्लाया मानो होनोबा आन्दलन खालामबोयै फैयै फैयै फैनानै दिनै बि ति सि सुक्ति जाखांनायनि उनाव बहुद देभलपमेन्त आरो आपग्रेद जाबाय गोदो जेबो गैयामोन दिनै दालां बायदिसिना बहुद जाबाय आरो जोंनि जोंनिथिंजायबो जेरै मार्केतफ्राबो मोजां मोजां जाबाय आरो बिल्डिं बहुद मोजां मोजां जाबाय आरो ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि सुक्ति खालायनो हानानै दोनै जोबोद मोजां थासारियाव फैबाय आरो नांलाय खमलाय दावराव दावसि गैला आरो ओ जोंनि जारिमिनारि बुङोबा बड'फा इउ एन ब्रह्मखौबो जोङो गोसोखांनांगोनानो